से सेप्तेम्बर नैरोजा से नै जानुवारि नैरोजा नै थाम मार्च नैरोजा थाम ब्रै आगष्ट नैरोजा ब्रै बा जुलाइ नैरोजा बा